असांजे जीवन में खेॾण जो वञण जो घुमण जो इहो ॾाढो सकारत्मक प्रभाव पवंदो आहे असां सुबुह जो गार्डन बि वेंदा आहियूं सभु पाण में मिली जुली करे खेॾंदा रहंदा आहियूं ऐं जंहिं सां सिहत बि बिल्कुलु ठीकु रहंदी आहे ऐं ॿियो त सॼो ॾींहुं ॾाढो सुठो गुज़रंदो आहे ऐं जीवन जे संपूर्ण सकारत्मक प्रभावी पवंदा आहिनि तंहिं करे असां पाण में दोस्त अंद ॿाहिरि बि खेलंदा आहियूं त ॿाहिरि अचण सां सुबुह जे टाइम थधी हवा सूरज जी हल्की हल्की उस जेकी असांजे बा असांजे सरीर ते बि ॾाढो सुठो प्रभाव छॾंदी आहे ऐं तंहिं खां पोइ जे कॾहिं अंदरि बि खेलिणो हूंदो आहे त अंदरि बि जेके जेके रांदियूं थींदियूं आहिनि हुन में खेॾण सां असां बिल्कुलु बिज़ी रहंदा आहियूं मनु हिन पासे हुन पासे कंहिं बि ग़लति पासे कोन थो वञे तंहिं करे असां ॾाढो ॾाढो सुठो महिसूसु कंदा आहियूं हिन करे थधी हवा में घुमण खेॾण ऐं पाण में दोस्त मिलण ऐं सभु ॾाढो सुठो थींदो आहे ऐं इहो इहो सभु ॾाढे हर तरह सां पंहिंजे सिहत जे मथां बि सुठो सकारत्मक प प्रभाव पवे थो